बिजनेस जे व्यापार जे दखै छियै अहाँक जे कएक तरहके देखै छी जे छोटा व्यापार देखै छी बड़ा व्यापार देखै छी व्यापारके लेल सभसँ पहिले हमरा चाही पूँजी ओकरा बाद चाही ओकरा जमीन ओकरा बाद चाही हमरा अहाँके सामान तहने हम जे छै ओकरा जे छै छोट व्यापारसँ पैघ व्यापार बना सकै छी अगर हम रेन्टपर लेलियै तऽ ओहि हिसाबसँ जे छै हमरा रेन्टपर जे छै जे मँहगा पड़ि जेतै व्यापारके जे छै हमरा कम पूँजी ओइमे लगबऽ पड़तै अगर हमरा खुदके जमीन छै मारि अथी सामान भेटै छै अपन भाड़ा बचै छै ओइसँ जे छै व्यापारके जे छै दुना हय छै आओर किछु जे छै लोनो लए कऽ जे छै व्यापारके जे छै किस्त पूरा करै छै व्यापार जे छै कए तरहके छै एक छै अहाँक डाइरेक्ट छै जे समान जे छै डाइरेक्ट दोकानसँ लिऽ एक छै अहाँके घरपर जाकऽ जे छै दोकानके जे छै सामान अहाँके पहुँचा देत सेहो व्यापार छै एक अहाँके जे छै फोनेसँ फोन जे छै बात कए कऽ जे छै अहाँके जे छै व्यापार अहाँके जे छै बिजनेस बढ़ै छै बहुत तरहके अइमे व्यापार देखलियै हँ धन्यवाद